مجھے پرنٹر کی ضرورت تھی اسی وجہ سے میں اپنے پڑوس کے دکان والوں سے کئی مرتبہ پرنٹر اس کے کام سے ان کے پاس گیا تھا کئی مرتبہ میرا کام بھی کیے تو میں نے سوچا کہ میں خود ایک پرنٹر لے لوں اس لیے میں نے اپنے بغل کے شاپ سے ایک پرنٹر خریدا جس کا کمپنی مجھے یاد نہیں جو پرنٹر مجھے تقریباً کافی مہنگا پڑا اور جب میں نے اسے اپنے دکان پر لایا تو وہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا مجھے لگا صحیح ہے میں نے دو تین مرتبہ یوز کر کے دیکھا اچھا نکلا بہتر نکلا شروع میں اور جب میں نے اسے کچھ دنوں کے بعد یوز کیا تو اس میں کبھی انک ختم ہو جاتی تھی کبھی انک کسی وقت زیادہ نکل پڑتا تھا کبھی انک ایک کہیں کم ہو جاتا تھا تو میں نے چیک کیا دیکھا انک تو صحیح ہے انک اس میں ہے پھر مجھے لگا کوئی دوسری چیز ہے پھر میں نے وہ بھی چیک کروایا پتا چلا یہ پرنٹر خراب ہے اور کبھی کبھی فوٹو کو بھی بہت زیادہ بھدا نکلتا تھا بلیک نکتا تھا اسی لیے اور یہ پروڈکٹ میرا خراب رہا